नब्बे हज़ार चार सौ बीस अस्सी हज़ार पाँच सौ पचास उनहत्तर हज़ार पाँच सौ बीस पच्चासी हज़ार सात सौ पचास बीस हज़ार चार सौ पचास